आं सिगाङाव रिएलमि लायोमोन एनड्रइद आमफाय केमेरा क्वलिथि मोजां नंथ्रामोन आरो फट' लानो मोजां नङामोन आखाइयाव लानोबो मोजां नङामोन फिसासा बोरैबा गाज्रि नुयोमोन आमफ्राय बिदिनो नायनो बायोमोन आं आमफाय दा बानानै आइफन लाबाय आरोखि आइफना मोजां आमफाय दा गोदो बेराद दिसथाब जायोमोन नेथवार्टकबो नाङामोन फना मोजाङै एकदम मोजां नंथारामोन आरो